जय झूलेलाल असांजे लखनऊ में जेके बि स्थानीय स्कूल जि जि शिक्षा जेके आहिनि उन में काफ़ी हद तक स्कूल बि आहिनि जंहिंमें इंग्लिश मीडियम बि आहिनि औरि सरकारी स्कूल बि आहिनि लेकिन जेके इंग्लिश मीडियम स्कूल आहिनि काफ़ी हद तक सुठा बि आहिनि जेके सरकारी स्कूल आहिनि उहे काफ़ी काफ़ी हद तक उन में बि सुठो हले थो पयो उन में काफ़ी उन ॿारनि जी सहायता बि कई वेंदी आहे उन खे बुक्स वग़ैरह बि ॾी ॾींबी वेंबी आहिनि उन ॿार बि इस उन खे पढ़ाई में ॾाढो ध्यान ॾियो वंबो आ टीचर्स जेके ॾींदियूं आहिनि औरि जेके इंग्लिश स्कूल आहिनि कॉलेज आहिनि इते ॿार पढ़ी करे अॻिते वधनि था जंहिंमें पंहिंजे नीजी खेत्र जा विकास स्कूल आहिनि इंजिनी इंजनीयरिंग कॉलेज आहे पंहिंजो नैशनल कॉलेज आहे लखनऊ यूनीवर्सिटी आहे इते ॿार प्रोफेशनल पढ़ाई करे अॻिते निकरनि था पिया अॻिते जाके जॉब बि कनि था ओ उन जो फ्यूचर सुंदरु ॾाढो सुंदरु सु सुनहरे अशरन सां लिखियलु आहे उहो काफ़ी ॿार बि ख़ुशि उन जा पेरैन्स बि ख़ुशि छा की ॿार पढ़ी करे अॻिते तरक़ी कनि था त पेरैन्स बि ख़ुशि आहिनि उहे ॿार बि ख़ुशि आहिनि इन ॻाल्ह अॻिते ओ हिननि ॿारनि जो प जेको क्रेडिट वेंदो आहे माउ पीउ खे वेंबो आहे प्लस ॿारनि खे बि वे वेंदो आहे